اردو زبان کی تاریخی بہت اچھی ہے اردو زبان فارسی لفظ سے آیا ہے اور اردو بھاشا بہت اچھی ہے جو ہم مدرسوں میں سیکھتے ہیں مکتب میں سیکھتے ہیں اور یہاں یہاں سبھی مسلم بھائیو اردو پڑھتے ہیں اور اسے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی مزہ بہت آتا ہے اسی لیے ہم لوگ کو ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اردو پڑھے اور ہم بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اردو زبان بہت پیاری ہے اور اردو زبان سیکھنا بھی اتینت ضروری ہے جو ہم جو ہمارے لیے فائدہ مند کرتا ہے اور اردو زبان اردو زبان بہت اچھا لفظ ہے اور اس کے بارے میں ہم کچھ اور جانکاری بتانے بتا رہے ہیں کہ اردو زبان سیکھنا بھی ایک کلا ہے جو ہر کسی کو آتا ہوگا اور ہمیں ضروری ہے کہ اردو سیکھنا کیونکہ ہر مسلم کو اردو سیکھنا ضروری ہے یہاں تک کہ اردو ہمارے گھر میں ہر ایک آدمی کو آتا ہے ان شاء اللہ آپ لوگ کو بھی اردو سکھا دیں گے اور اردو بھی ضروری ہے ہم لوگ کے بیچ اردو میں بات چیت کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے اردو کا لفظ بہت پیارا ہے